एबार आं ओइसएसएलसिआ जोबबाथाय आं गोजानाव थांनोसैलै फरायनो गोजानाव फरायनो लुबैदों जि गोजानाव बेरायनोबो लुबैदों जायगाफोरबो नुथाराखै बेरायनो गोजानाव साइन्साव फरायनोसै गोजानाव बिदिनो फरायनायजों लोगोसे बेरायगोन ब्रा बेरायग्राबो थायो ना गोजानाव फरायबा फरायगोनबो आरो गारि नांगौ आरो आंनो थांलाय फैलाय खस्थनो एथ गोजान रुमानो जों साब्रै थागोन नैजिबा रोजा होनदों रुमनि फिसखौ ओमफ्राय आरो आधा आधा होनोसैसे आरो बिदिनो रुमखौ मोनबाय बिल्दिङानो मोनो गुवआहाटीनि बेलथ'लायाव गासिबो एखेखौनो एके कर्सखौनो लानांदों ओमफ्राय थुइनटिट्रियाव थांनोसै थुइनटिट्रि जानुवारियाव थांगोन बिदिनो दंजोबो जोंनि आगोलनिबो गोदोनि लोगोफोरबो दंजोबो एयावनो फरायजाबनाय सब थांजोबगोन लोगोफोरा जमानो जमा थांजोबगोन गासिबो फालथु खालामा ब्रा मा फालथु फालथुल' नुयो नामा हदाय फरायनोथ' थांनो होनदों ना बेयाव फरायनायजों लोगोसे बेरायगोन बेरायहैबाय थाया ना आरो गारिखौ बायग्रोगोन दे आगोल गारि नांथारगौ बेयाव गासिबो लाजोबबाय लोगोफ्रा आंल'सो मोनाखै मालायफ्रा बायजोबबाय आमफाय बिसोरखौ आं गल' ल' नायनांगौ नामा बेनि सायाव मबाइलबो होया माबो होया एयाव बिदिनो गासिबो थांगोन जों रुमानो रुम रुमानो होखादों माथो नैजिबा रोजा होनदों होननायालाय बिदिनो सासेयाव बा रोजा बा रोजा गोलैगोन जों साबा थागोन ना बिल्दिं मोनथाम खथा आमफाय कितसेनआ एक्सस्रा वास रुमा एक्सस्रा जागोन ओमफ्राय हल मोनसे दं बेयावनो गासिबो लोगोखौ लांनो होदों माइरंफोरखौ आं उनाव लांसै जों रानलायसै माइरंफोरखौबो फाला फाला लांगोन फाला बदल बेदिनो जायखिया गारि गिदिर नङाबा आंनो बाइक नांगौ दे एदिबा आं गोसो होनाबो फराया जायखिया बाइक होयो ना नोङो मा होयो आरो दाम खमनि लाया आं दामिकनि नङाबा जाया मा मा बेरायबाय थानाय एलाय बेरायबायल' थायो नामा बेरायनायल' नुयो माथो जोंथ' दा फरायनोसो थांदों बेरायनायल' नुयो हदाय एदिल' नोंसिना आरो फैसा नांगोमोन आंनो गाबोन फुजा थागोन दां अबाव सामफ्रामबो थांनाय नुखो गाबोनल'सो थांगोन गाबोननो लास फुजाया मा लोगोफोरबो थांगोन मा हारसिं बेलाय हारसिं थाङा लोगोफोरबो थांगोन गोदोनि आगोलनि लोगोफोर जमा फरायजोबनाय स्कुलआव हा गासिबो थांगोन होनबाय ना मा बेरायनायालाय मोना गुना बेलाय मोनायावसो थांगोन ना दानि जुगावलाय अबायथो सानाव थांनाय नुदों मोनाखायो खा थाब फैगोन

मा फालथु खालामहैनो मा फालथु खोनानांगौ जाखो फुजा नायबाय थांबाय सावमिनफोर जाना फैबाय फैफिनबाय न'आव बास बेयावलाय मा फालथुल' खोथा फैयो नङा बिदि आरो गारिया फैगौ बोसोराव नांगौ दे आंनो गारि होयोना बाइक होयो एयाव महेन्द्र थार नांगौ थार होनो हागोन ना हाया नोंसोरो आं मिथिया गारि नङाबानो जाया आंनो गारि नङाबा बाइक होनांथारनांगोन आं मिथिया ओहो